जम्मू च बड़े सारे अकैडमी न जेह्ड़े आफर करदियां न कि आओ तुस अस सिखागे साढ़े कोल बड़े बधिया बधिया कोच न तुसें सिखागे लिखागे कि तुस अग्गे जाइयै अपने नेशनल लेवल उप्पर खेली सकदे ओ बो जि'यां पंजा रेंज शूट मोनेटरीम चिट्टा होई गेआ जम्मू च अपना बड़े बड़े यूथ आस्तै मोटीवेट कीता जन्दा की तुस आओ खेलो तुसेंगी सिखागे हां कोई फीस वीस थोह्ड़ी ओह् घट बद्ध ओह् मैनेज करी लैंदे आपूं ते कि आओ सिक्खो ताकि इंदे चा अगर सौ बच्चा उत्थें सिक्खा दा इक बच्चा निकलियै अपना देश च नाम रोशन करग